जय झूलेलाल हा ॿारनि खे सिंधी भाषा सिखाइणु ॾाढी ज़रूरी आहे छो की सिंधी त असांजी मातृभाषा आहे ऐं सभिनी खे पंहिंजी मातृभाषा ॾां जामु प्यारी हूंदी आहे त हिनकरे ॿारनि खे जामु ज़रूरी आहे की हू सिंधी में ॻाल्हाइनि सिंधी भाषा खे अॻिते वधाइनि छोकी हुननि खे सिंधी भाषा जी अहिमियत ख़बर कान्हे ऐं हुननि खे ॿारनि खे स्कूल में बि आहिनि घरनि में बि सेखारियो वञे की तव्हां सिंधी में ई ॻाल्हायो छोकी अॼु कल्ह ॿार ॿिया लेंगवेच में ॻाल्हाइनि था जीअं हिंदी अंग्रेज़ी पर सिंधी असांजी मातृभाषा आहे त उनखे कॾहिं न विसारणु घुरिजे ऐं ॿारनि खे सिंधी सेखारणु स्कूल में बि जामु ज़रूरी आहे घर में बि जामु ज़रूरी आहे छोकी ॿार सिंधी न चओ जे वजह सां स्कूल में ॿिए लेंगवेच में ॻाल्हाइनि पिया घरनि में बि सिंधी नथा ॻाल्हाइनि त हिन करे जाम सिखारणु जामु ज़रूरी आहे त स्कूल ऐं घरनि में त तमामु स्पेशली छोकी वधीक टाइम ॿारनि जो स्कूल में थो गुज़िरे ऐं जॾहिं हू घरु अचनि था त माउ पीउ सां ॿिए भाउर भेण भाउरनि सां ॿी भाषा में ॻाल्हाइनि था त उन्हनि खे सिंधी जी ॼाण नथी पए जय झूलेलाल